पहले से जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है ईद त्योहार हमारे यह पड़ता है हमारे जाति में वह क्या है कि सेवंई बनता है चिप्स पकौड़े बनता है हर चीज़ बनता है उसको कैसे बनाया जाता है कि पहले सेवई लाते हैं उसको चूल्हे में धर देते हैं कढ़ाई को कढ़ाई धरने के बाद में क्या है कि भूज लेते हैं उसको भूजने के बाद में उसमें चीनी डाल देते हैं चीनी के बाद में वह क्या है कि शक्कर डाल वह क्या है कि खोआ डालते हैं खोआ डालने के बाद में तेजपत्ता लौंग इलायची डालने खूब अच्छे से बना लेते हैं उसके बाद क्या है कि बनता है कि ब्रेड बन जाता है आलू चाप बन जाता है उसको बच्चे खाने के बाद में बोलते हैं कि बहुत स्वादिष्ट बना है फिर क्या है कि जब यह बना कर खा लेते हैं दूस दूसरे दिन में भी वह क्या बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी आज यह बनाइए तो हम उसको भी बनाते हैं कि मम क्या है कि सब्ज़ी बना देते हैं सेवई जावर जाउर पूड़ी बना देते हैं कि वे लोग बच्चे सब खा लेंगे अच्छे से तो बोलते हैं कि मम्मी आज यह बहुत अच्छा लगा है खाने में क्या है पहिले से बाबा बाप दादा ने भी बोला कि उसको कि यह आज बनाइए तो त्योहार के दिन मैंने उसको ऐसे बनाया कि अच्छा लगा कि वह क्या है कि सेवई को खूब अच्छे से बनाए की भूज कर खूब बढ़िया बनाए की वह खाने में स्वादिष्ट लगे जब खाने में स्वादिष्ट लगे के वह गए बाज़ार में बाज़ार से लेकर आया कि घी ले कर आई सेवई ले कर आया शक्कर ले कर आया उसके बाद में उसको बनाए बनाने के तरीका कैसे है कि उसको भूज लिया भूज कर फिर वह क्या है कि उसको घी डाल कर उसको भूज लिया भूजने के बाद में वह क्या है कि उसको चीनी डाल कर खोआ डाल कर अच्छे से बनाया उसको जब यह अच्छे से बनाए तो क्या कि उस खाने में दूसरे दिन मेहमान आ गए तो बोले की वह क्या है कि हमको आज यह चीज़ बनाना है तो मैं उसको बनाया की सब्ज़ी चावल अच्छे से बना के पु पूड़ी भी बना दिया खाने के वह लोग बोले कि मेहमान लोग के यह सही लग रहा है खाना अच्छा जे कि सादा खाना है तो अच्छा लगता है